मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी मेरा नाम श्रीमति सीमा ठाकुर है मेरे फ़ैमिली में मेरे हसबैंड मेरे बेटे बहुत और एक पोती है जो कि मुझे बहुत प्यारी है लगती है मैं जॉब करती हूँ मुझे लड़कियां बहुत पसंद है मुझे लड़कियों के बीच में जॉब करना रहती है और मेरा जो पर्सनल व्यू है वो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए मुझे थोड़ा सा अकेले में बैठना संगीत सुनना और ऐसे समय में मुझे चाय पीना बहुत पसंद है और मैं प्रकृति को पसंद करती हूँ प्रकृति ऐसे सम्बंधित जगह मुझे देखना मुझे सोचना उसके बारे में मुझे कई बारी ये महसूस होता है कि कितनी सुंदर सुंदर जगह बनी हुई है लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते या कोई भी ऐसी चीज प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन जिसके बारे में हम कल्पना में सोच सकते हैं तो वो मुझे बहुत पसंद है मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ किसी वजह से तो मैं उस जगह को महसूस करती हूँ कोई चीज मैं प्राप्त नहीं कर सकती हूँ तो उस चीज की सुंदरता को महसूस करके मैं खुश होती हूँ और मुझे हर इंसान की तारीफ करना मुझे अच्छा लगता है मुझे किसी के बारे में अच्छा बोलना अच्छा लगता है लेकिन मुझे गुस्सा भी आता है और मुझे गुस्सा कई बार पीना पड़ता है मुझे गुस्सा पीना बहुत अच्छा लगता है मैं कई बार अपनी गलती ना होते हुए भी मैं खुद को चुप रखना पसंद करती हूँ मैं सामने वाले को तबज्जो देना पसंद करती हूँ और भी इसी तरीके से मुझे खाने में सिम्पल खाना जो कि होता है दाल चावल सब्जी रोटी वाला मुझे वो ही बहुत पसंद है और मुझे बड़ों को रिस्पेक्ट करना छोटों को प्यार करना और हम उम्र की तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है इसी प्रकार मेरे बहुत सारे अपने शौक हैं जो कि शॉर्ट टाइम में बताना पॉसिबल नहीं है लेकिन मुझे प्रकृति बहुत पसंद है म्यूजिक बहुत पसंद है चाय बहुत पसंद है